हून दिक्खेआ जाए ते उधमपुर लाके च जेह्ड़ा बट्टलबालियां लाका ऐ उत्थै जेह्ड़ियां हैन बड़ी जैदा जेह्डियां हैन फैक्टरियां हैन इंड्र्स्टियां हैन ते कन्नै गै जेह्ड़े साढ़े इंड्र्स्टरियल स्टेट जेह्ड़ियां हैन उत्थै बी जेह्ड़ियां काफियां जेह्ड़ियां फैक्टरियां हैन ते एह् सीमेंट दियां फैक्टरियां न पाइपें दियां फैक्टरियां हैन ते एह्कियां फैक्टरियां जेह्कियां हैन ते आटे दियां मिल्लां हैन जि'यां ते इत्थै इ'नें इ'नें फैक्टरियें दा जेह्ड़ा ऐ इक बहुत गै बड्डा जेह्ड़ा ऐ इक रोल प्ले करदे हैन इंड्रस्टी जेह्ड़ी इकानमी ऐ उसी बधाने लेई जि'यां कि होर कन्नै गै जेह्ड़ियां हैन बेरोजगार कि जेह्ड़े ऐ बेरोजगारी गी इनें फैक्टरियें लत्त मारी दी ऐ ते कन्नै गै बेरोजगारी ते फाके जेह्ड़े लोकें गी लगदे जेह्ड़े गरीब लोक जेह्ड़े मजदूरदार लोक हैन उ'नें गी ध्याड़ी लाने दा कुतै मौका थ्होए दा ऐ ते ओह् दिन रातीं शिफ्टां लाइयै अपने टब्बरै बी जेह्ड़ा ऐ पालदे हैन ते सुखै दी चैन्नां दी जेह्ड़ी ऐ रुट्टी खंदे न लालै गी कमाई दी रुट्टी जेह्ड़ी ऐ खंदे हैन इनें एह् इंड्रस्टियें ते कन्नै गै जेह्ड़े बिजनेस हैन होटल शोटल इत्थै वर्कर जेह्ड़ी कम्म करदे न ओह् बड़े गै स्टूडेंट जि'यां होटल मैनेजमैंट दी जेह्ड़ी ऐ ओह् पढ़ाई कीती दी ऐ बाकी किश बी कोशिश कीती दी हैन होर एह् जेह्ड़े हैन जि'यां शैफ हैन जेह्ड़े स्वीपर्ज हैन बगैरा उ'नें सारें गी जेह्ड़ा ऐ कम्म जेह्ड़ा एह् थ्होंदा ऐ ते एह्दे करियै बेरोजगारी गी ते मारे दा गै ऐ ते कन्नै कन्नै जेह्ड़ी ऐ इकानमी च ऐ ओह्दे च बी जेह्ड़ा बाद्धा जेह्ड़ा ऐ होए दा ऐ इ'नें इंड्रस्टियें दे करियै पैहले जेह्ड़ी ऐ ही इन्नी जेह्ड़ी ऐ ही उधमपुर जेह्ड़ी ऐ ही जेह्ड़ी सिटी ऐ साढ़ी ओह् इन्नी डवैल्प नेईं ऐ ही बल्लें बल्लें करियै धीरे धीरे करियै जेह्ड़ा ऐ इंड्रस्टियां सैट्टअप होई गेइयां इत्थै ते फ्ही जेह्ड़ियां इंड्र्स्टियां चलियां लोक आए कम्म करन लगे फिर इंड्र्स्टी द'ऊं फ्ही चार फ्ही अट्ठ इ'यां करी करियै इंड्र्स्टियां बधियां जेह्ड़ा कम्म ऐ मारबल दा कम्म ऐ जि'यां ओह् जेह्ड़ा ऐ बधेआ जेह्ड़ा साढ़ै ऐ जेकर नेईं लोकें गी जेह्ड़ी ऐ ओह् इत्थै बेरोजगारी जेह्ड़ी हटी ऐ ते कम्म करने दी जेह्ड़ी ऐ उ'नें गी एह् मौका थ्होए दा ऐ ते कन्नै गै जेह्ड़ी साढ़े होटल खुल्ले दे न होर कन्नै गै जि'यां हून हिल्ल स्टेशन हैन जि'यां प्हाड़ी लाके न उप्पर साढ़े जि'यां कि मन्नी लैओ पंचैरी होई गेआ जि'यां पत्नीटाप होई गेआ इत्थै जेह्ड़े हैन इत्थै बिजनेस दा जेह्ड़ा ऐ टूरिज्म दा जेह्ड़ा ऐ बिजनेस दा बड़ा गै जैदा ऐ चलै दा ऐ ते इ'यां गै जि'यां दूर दराज दे लाके जेह्ड़े हैन पूरी इंडिया थमां जेह्ड़े लोक हैन बक्खरी बक्खरी स्टेटां दे लोक जेह्ड़े हैन ओह् औंदे इत्थै घूमने औंदे अपनियां छुट्टियां गजारने औंदे गर्मियें दे दिनें औंदे इत्थै ठंड दा मजा लैने दा मौसम दा मजा नंद लैने दा प्हाड़ी लाके दा मजा लैने दा औंदे लोक इत्थै ते ओह् कुतै रुकदे न ओह् बड़ बड़ी बड़ी बड्डी जगहं उत्थै होटल बनाए दे शैल दकान्नां बनाई दियां लोकें दा जेह्ड़ा ऐ रोजगार चलदा ऐ उ'नें टूरिस्ट लोकें जेहड़ा समान खरीददे हैन होटल रुकदे हैन उत्थै बड़ा गै जैदा जेह्ड़ा ऐ इं'दा स्कोप ऐ जेह्ड़ा पैसा कमाने दा ऐ ते ओह् जेह्ड़ा साढ़ै टिकटां रक्खी दियां पार्कें लेई जेह्ड़े तला दियां जेह्ड़ियां ओह् लेक शेक उत्थै जाइयै जेह्ड़ा सनासर होई गेआ नत्थाटाप होई गेआ इत्थै जाइयै डुडु बसंतगढ़ होई गेआ साढ़ा शुद्ध महादेव होई गेआ मानतलाई होई गेआ जि'यां रामनगर होई गेआ पंचैरी होई गेआ इत्थै जेह्ड़े हैन बक्ख बक्ख लोक जेह्ड़े हैन जंदे ते कन्नै बड़ा गै नंद लैंदे मजा लैंदे ते ते जेह्ड़ियां ओह् बिजनेस जेह्ड़ा ऐ ओह् कारोबार बहुत गै शैल चलदा ऐ ते साढ़ी इकानमी जेह्ड़ा ऐ बड़ा गै बाद्धा ऐ एह्दा

ते अपना बिजनेस खोह्ली लैंदे न अपना कोई खोह्ली लैंदे न कोई मैगी दा स्टाल लाई ओड़दा कोई चाही दा शैल करियै घर जेह्ड़ा लोकें दा चली पौंदा ऐ बिजनेस दी जेह्ड़ी ऐ ओह् आपर्चुनिटी ऐ जि'यां हून दिक्खी लैओ साढ़े जेह्ड़े बसोहली पेंटिगां न जि'यां उ'आं गै करियै डोगरी आर्ट जेह्ड़ा ऐ साढ़ा इत्थै लोक जेह्ड़े हैन बड़ा जेह्ड़ा अजकल चलै दा ऐ साढ़ै इत्थै बलोरिये सर हैन केवी दा रटैर होए दे न एपीएस दा रटैर होए दे न मसां मसां अधमपुर दा ते ओह् जेह्ड़े हैन एह् एपीएस च अजें रटैर नेईं होए दे एपीएस च एह् हैन मास्टर ओह् बसोहली पेंटिंगां करदे ते कन्नै गै डोगरी मीटिंगां बी करदे ते ओह् ते उं'दे कोल लोकें दे बच्चें गी सखांदे न अग्गें बच्चें गी जेह्ड़ा ऐ ओह्दे घ ओह्दे ओह्दे रिलेटड़ जेह्ड़ा ऐ ओह् पढ़ाई पाठ पढांदे ते शैल बच्चे अग्गें बधदे न बच्चे अग्गें पेटिंगां सिक्खै दे अपने डोगरी दे बारे च जानै ने हैन जान्नै दे बच्चे डोगरी गी जेह्ड़ी भुल्ली गेदे बच्चे ओह् ओह् चेता करै दे जेह्ड़ी हैन आर्ट दे थ्रू चेता करा दे हैन बगैरा बगैरा बड़ियां सारियां चीजां जेह्ड़ियां हैन उस आर्ट दे थ्रू जि'यां हून पैसा बी कमाई सकदे ओ बच्चे जेह्ड़े हैन आर्ट बनाई बनाइयै जेह्ड़े हैन कमर्शल वर्क करदे हैन पैसा बी कमांदे हैन नांऽ बी कमांदे हैन ते कन्नै कन्नै डोगरी गी अग्गें अग्गें बी चला दे न ते उधमपुर डिस्ट्रिक दी इकानमी जेह्ड़ी ऐ जेहड़ी इंट्रस्टीज ते बिजनेस हैन इं'दे करियै ते बधी दी गै ऐ ते कन्नै गै टूरिज्म जेह्ड़ी ऐ उस च सैल्फ इंप्लायमैंट बी ऐ लोकें गी ते बड़े गै जि'यां कि लोकें गी बड़ी बेरोजगारी प्राब्लम ऐ ही पैह्लें हून इ'यां गै जेह्ड़ी ऐ मैक्सीमम लोक जेहड़े इंप्लायड हैन ते अजें बी जेह्ड़े हैन बड़े गै जैदा जेह्ड़े यूथ ऐ ओह् अन इंप्लायड पेदा ऐ ओह् हून धीरे धीरे करियै डिवैल्पमैंट बल्लें बल्लें होआ दी ऐ ते होंदे होंदे चंगी डिवैल्पमैंट होनी ऐ ते इक टैम उप्पर सैल्फ इंप्लायमेंट जेह्ड़ी ऐ ओह् प्रोवाइड कीती जाह्ग सारें गी जेह्ड़े सैल्फ इंप्लायड होन गे ते एह् साढ़े डिस्ट्रिक दी इकानमी जेह्ड़ी ऐ बधाने गी इं'दा बड़ा गै रोल ऐ बड़ा गै चंगा रोल ऐ